जों माने अमा फियो दाउ फियो बोरमा फियो दा मोजांङै मोजां अमा दाउफ्रा मोजाङै थाङोब्ला इसे इनै फाननानै माबा माबि खामानि मावनो हायो गोहोफोर दंब्ला सयथा सातथा गाहाम फिनो हायो आदार बायनो हानायनि गोहो दंब्ला दा बिफोरजोंसो सुबिदासिन जायो आरो दाउ फाननानै इसे मोनो अमा फाननानै मोनो बोरमा फाननानै मोनो बिदियाव जोंहा सुबिदा जायो संसार जानो जिब जुनारफ्रानो थांनोनो थान जाबाय दा रायजो जानायाबो बिदिनोसै खथिनानो जाहैबाय जिब जुनारफ्रा मोजां जुदि थांनायमोनब्ला जों सहजैनो रायजोखौ जानो हायोमोन दसथा बार'था गाहाम अमा फिनानै दसथा बार'था गाहाम दाउ फिनानै बेखौ ग्रोब बेखौ ग्रोब दरखारब्ला फाननानै दाउदै फाननानै दाउ फाननानै अमा फाननानै बोरमा फाननानै जों आरामसे रायजो जानो हायोमोन दा बिबादि सुबिदाखौबो हाला जों खालामनो बेमारानो सब खिसु नस्थ' खालामजोबबाय ए गैला जोब्बाय